हलो हा हलो हा हलो हा तव्हांखे कंहिं सां ॻाल्हाइणो आहे छाजे बारे में ठीकु आहे तव्हां किथे रहंदा आयो नओं अकाउंट खोलाइण जो कमु नओं अकाउंट खोलाइण जो कमु मां ई कंदो आहियां तव्हां मूं सां ई ॻाल्हायो किथे रहंदा आयो तव्हां अच्छा नव जीवन सोसाइटीअ में त मुंहिंजी भेण बि रहंदी आहे पंद्रहें नंबर बिल्डिंग में कविता असराणी हा कविता असराणी तव्हां सुञाणो हुन खे अच्छा पोइ त घर जी ॻाल्हि थी वेई हलो ॿुधायो तव्हांखे कंहिंजो अकाउंट खोलाइणो अथव अच्छा ठीकु आहे पोइ मैडम तव्हांजा ॿार त नंढा थी विया तव्हांखे माइनर अकाउंट खोलाइणो पवंदव हा हा बिल्कुलु तव्हांखे असांजे बैंक में अची करे नओं अकाउंट खोलण जो फ़ॉम भरणो पवंदो तव्हांजा ॿार नंढा आहिनि इनकरे उहे अकाउंट ऑपरेट तव्हां न करे सघंदा इनकरे ॿारनि सां गॾु माता पिता जो नालो पिणु विझणो पवंदो तव्हां हिकु ॿार सां माउ जो नालो विझो ऐं हिकु ॿार सां पिता जो नालो विझो ठीकु आहे न तव्हांखे फ़ॉम सां गॾु ॿारनि जो बर्थ सर्टिफ़िकेट ऐं आधार काड ऐं फ़ोटो ॾियणो पवंदो ऐं माता पिता जो आधार काड पेन काड एड्रेस प्रूफ़ ऐं फ़ोटा प्रिंट ॾियणा पवंदा ऐं साणु तव्हांखे अकाउंट न्यू अकाउंट करे कुझु पैसा बि जमा करणा पवंदा जंहिं ते तव्हां न्यू अकाउंट लिखंदा मिनिमम ॿ ॿ हज़ार तव्हांखे भरणा पवंदा अलॻि अलॻि अकाउंट सां हा पहिरों त मां तव्हांखे इहो ॿुधाया त जॾहिं तव्हां असांखे पैसा भरे ॾींदा न त तव्हांजा फ़ाम ऐं दस्तावेज़ असां हेॾा फ़ीस में मेल कंदासीं ऐं उहे उते वेरीफ़िकेशन कंदा वेरीफ़िकेशन खां पोइ तवांखे अकाउंट नंबर मिलंदो इहो प्रोसे ऐं जीअं ई असांखे अकाउंट नंबर मिलंदो असां तव्हांखे पासबुक वग़ैरह ॾींदासीं इन में हफ़्तो लॻी वेंदो ऐं जेकॾहें तव्हांखे चेकबुक वग़ैरह खपे त जॾहिं तव्हां फ़ॉम भरण ईंदा त हुन सां गॾु मां तव्हांखे चेकबुक जी एपलिकेशन फ़ॉम बि ॾेई छॾिंदमि तव्हां उहा बि मूंखे भरे ॾेई छॾिजो साणु जीअं ई मूंखे अकाउंट नंबर ईंदो त मां तव्हां जो चेकबुक बि ठाराए हा ठीकु आहे पर तव्हां ॾिसो सुबुह जो जाम रश हूंदी अथव बैंक में इनकरे कोशिशि करे तव्हां हिकु बजे खां पोइ अचो ऐं सिधो मूं सां गॾु अची मिलो ठीकु आहे धन्यवादु जय झूलेलाल